मुंहिंजो पहिरों मोबाइल आई फ़ोन सिक्स हुयो उहो ॾाढो सुठो हुयो पंज साल हलियो हुयो ऐं हुनखां पोइ एॾी टेक्नोलॉजी एडवांस थी वई आहे या हाणे मूंखे नई टेक्नोलॉजी यूस करण जे लाइ नयो मोबाइल नयो स्मार्ट फ़ोन खणणु खणणो पवंदो